جی ہاں ہاں ہوگی ہمارے پاس ہمالیہ کی کریم ہے پونڈس کی کریم ہے

لگ بھگ وہی ڈیڑھ ڈیڑھ ووڑھ سو تک ہاں ڈلیوری ہوتی ہے ہمارے یہاں سے ہاں سن کریم بھی مل جائے گا اویلیبل ہے ہمارے یہاں اس سے آپ کے آپ کا چہرہ جو ہے سن سے مطلب خراب نہیں ہوگا ہاں راشن وغیرہ بھی ہمارے یہاں ہے چاول اسی سے ہمارے اسی اسی سے دو سو اسی روپیے کلو تک چاول رکھتے ہیں ہم ہاں کوالٹی کے حساب سے

وہ دوری کے حساب سے ہوتا ہے دوری کے حساب سے ہوتا ہے

اگر قریب ہوگا تو آدھا گھنٹے میں پہنچ جائے گا پانچ چھ کلو میٹر تو سامان وامان نکال کر آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گا اور دور ہوگا تو اس حساب سے ٹائم لگے گا ہاں پرفیوم بھی ہے ہاں ہوگا